हॅं हेलो ठीक ठाक यऽ अच्छा हॅं हॅं हमर सभके तऽ बहुत कुछ प्रसिद्ध छै एहिठामका खानपान जे छै से अहाँ सभ तऽ बहुत किछु पढ़ने हेबै बाहरमे एतुका बारेमे तऽ एतै बढ़िऑं भेटै छै लिट्टी चोखा एतुका चरौड़ी एतुका खम्हाउर ओलके चटनी ई सभ बहुत फेमस छै एतऽ अरकंचनके साग तऽ अहाँ हॅं हॅं बिल्कुल बिल्कुल हॅं हाँ हाँ

हॅं तऽ गाम घरके तऽ इएह सभ छै गामके हॅं हॅं तिलकोरो एतुका बड बढ़िऑं होइ छै जे छै ने कीछो मेहनत नहि छै खाली तिलकोरके पात तोड़ु ओकरा धोय कऽ नीकसँ पिठार लगाकऽ ओकरा पिठार लगाके तब ओकरा हॅं चाउरके चाउरके फुलाकऽ ओकरा पीस दियौ तब ओकरामे कनिटा नमक हल्दी कनि मसाला डालि दियौ आ तहन तेलमे ओकरा छानि लियौ पत्तामे ओ लगाके ओकरा छानिकऽ खइयौ तऽ दालि भात आमके चटनीके साथ तिलकोरके चक्का जे छै ने से बड़ा फेमस छै बिहारमे बहुत ही एतऽ तऽ कोनो विवाह या कोनो भी जमायके स्वागत बिना तिलकोरके अधूरे होइ छै बुझलियै आ दोसर तरुआके बात करै छी तऽ यहाँ तऽ ई खम्हाउर छै ओकरामे कोनो मेहनत नहि छै ई खम्हाउरके छै एक रत्ती नुन हरदि लगाकऽ छानि दियौ तेलमे बस नहि नहि पितर नहि चाही खम्हाउर तऽ एनाहियो खुब बढ़िऑं भय जाइ छै करकरा जाइ छै अपने हमरा ओहिठाम केरोके अथी होइ छै भुजिया बनै छै चक्का बनै छै आ एकर पता यऽ सभसे खास यऽ हॅं बस बड सुन्दर बड सुन्दर एकर खासियत आओर छै जे ई सभ शुभ अशुभ दुनू चीजमे बनै छै बड़ बड़ी सभकिछु किओ मरियो जाइ छै ने हॅं बस बस हॅं हॅं अदौड़ियो छै अपन सभके ई अदौड़ी लए अपन आचार जे छै से पुरा दुनिआ फैल गेल यऽ पता यऽ कि नहि ई देखियौ पञ्जाबके लिज्जत पापड़ पञ्जाब राजस्थानके जेना एते फेमस छै जे अपना सभ एतऽ खाइ छियै तहिना अपनो सभके आचार आओर अदौड़ी जे छै से पुरा फेमस छै एकरा इओर आगाँ बढ़ाबैके लेल बुझलियै ने अपन सभके इहे तरुआ पापड़ सभ भी आगाँ बढ़ाबैके छै कि एकर स्वादे नहि पता छै कि लोक पता करै लोककेँ ई पते नहि छै जे केना खम्हाउरके एते आसानी से तरि कऽ एते बढ़िऑं ओकर तरुआ बनायल जा सकै छै तहि से एकरा सभ अपन सभ छै ने एकरा नीकसँ आओर अहाँ तऽ बाहर रहै छै तऽ ई चीजके बाहर बाजल जाए हमसभ एकरा गामसँ कय कय कऽ भेजब करु काम बढ़िऑं बात छै बुझलियै सही बात एकदम सही हाँ हॅं चलू खुब बढ़िऑं एकर आगाँ बढ़ायल जाय चलू राखैछी एखन